हँ हँ एम्हर नहि छै अस्पताल आओर ओहन ढङ्गके अस्पताल नहि छै अस्पताल जेबै तऽ डॉक्टर नहि मिलत आ डॉक्टर मिलत तऽ दबाइ नहि मिलत एतय ओतेक व्यवस्था स्थिति ओतेक ठीक नहि छै एतय ओतेक स्थिति चाहबै से नहि छै एतय बुझलियै आब जाय अथी करै छै उएह दिल्ली जाय पड़ै छै उएह रेफर कए दै छै तऽ उएह दरभंगा जाय पड़ै छै बंबई जाय पड़ै छै नहि एतुका व्यवस्था नहि छै ठीक डॉक्टर आओरके एतय व्यवस्था नहि छै जे चाही व्यवस्था से व्यवस्था नहि छै एतय बुझलियै एतय व्यवस्था नहि छै व्यवस्थाके एतय बड़ दिक्कतदारी छै डॉक्टरके नामे एतय बड़ दिक्कतदारी जाय पड़ै छै बंबइ दिल्ली दरभंगा रेफर केलक एतय तऽ डॉक्टर रहत तऽ दबाइ नहि मिलत आ दबाइ मिलत तऽ डॉक्टर नहि मिलत हँ से आब आगे जाय पड़त एतय तऽ नहि मिलत आगे जाय पड़त हँ से तऽ से तऽ जहाँ जेबै एहिसँ आगाँ निकलबै तब तऽ आगाँ हेबे ने करत खर्च हेबे ने करत बिना खर्चके केना हेतै एतय जे करबै एतय तऽ झोला छाप डॉक्टरसभ छै झोला छाप आओरसँ देखेबै तऽ पाइ लागि जायत आ बीमारी नहि ठीक हैत तऽ की करबै अहाँसब तऽ कहबै डॉक्टरेके दोष से हमरा पैसा ठकि लेलक आ हमरा बेमारी नहि दूर भेल तब तऽ अहाँ डॉक्टरकेँ पकड़बै से नहि तऽ एके बेर पाइ लऽ कऽ अहाँ भाड़ा किराया दऽ कऽ बड़ा डॉक्टर लग चलि जाउ बड़ा सर्जन लग चलि जाउ अहाँ की एहि सभमे उलझबै एहि सभमे नहि अहाँ उलझू तऽ जकर हँ से तऽ लगबे करत जकर पाइ छै से मरीज छै जकर पाइ नहि छै से मरीज नहि छै से बुझियौ आ एहिसभमे नुरिएबै तऽ बेमारी आगाँ बढ़त तऽ ओहिसँ की होइ छै अपना खतरनाक हैत एहि सभमे हमरा डॉक्टरके स्थिति बुझै छियै तऽ एहि सभके स्थिति हम बता देलहुँ हन एहि सभके एनुका स्थिति बड़ खराब छै हॉस्पिटल जेबै एतयसँ घनश्यामेपुर जाउ आ देखबै एको गो नर्स नहि मिलत नर्सकेँ बजेबै एन्नऽ तऽ भागत ओन्नऽ नर्स मिलत तऽ दबाइ नहि मिलत आ दबाइ मिलत तऽ नर्स नहि मिलत डॉक्टर नहि मिलत आब ओतय अहाँ गाड़ी करू एम्बुलेंस करू तब ओतयसँ जाउ डॉक्टर लग दबाइ लू आ तब ओतयसँ अपना ओहिसँ नहि भेल तऽ उएह पटना चलि जाउ पैसा यए तब तऽ आगाँ जाउ पैसा नहि यए तऽ मरीजकेँ रोकि कऽ अपना एतय रहू हँ तऽ हम की कहब हमरा तऽ जे रहए स्थिति बतबैके से अहाँ हमरासँ पुछलहुँ तऽ हम बता देलहुँ जाइए पड़त ने एनुका डॉक्टरके अहाँ भरोसे रहबै तब तऽ नहि हैत आ अस्पतालके व्यवस्था नहि यए ठीक एतय अस्पतालके व्यवस्था छै बड़ खराब एतुका भरोसे नहि रहब हँ हँ से देखा देबै अच्छा राखै छी तऽ